ओ हेलौ आदा हैद दा अखाया बेराद बारा जाबायलै ना फोरबो ओंखारनो हागौ हमहैजागौमोन हागौमोनथ' आरो

ए बे दै सेर सेर जायो जानाया ओंखाम जानानै थांजागोन बे अ अ औ औ औ ओं ओं थांजायो ओमफ्राय माथो माथो हरैहाय माबायावबो दो दुब्लि सिन्थायनो नाया बिराद खारगासिनो दंनो

औ औ औ औ हा हा दुब्लियावबो जानाया जागौमोन ओमफ्राय माने ओरैबायदि खालामसै नामा माने ओरै ओ ओंखाम जाखांनानै ओ बिदिनो जे लानसै ओमफ्राय बिदिनो ना लाग्रा मोनसे खबाइ लानानै थांसै ओमफ्राय सिखा मोनसे लाफाखा नों ना देनो ओमफ्राय बै ना सुग्राया बेखौबो लाफाखा ओमफ्राय ओरै माबानानै औ लानानै ना ओंखाम जाखांनानै लानानै थांनानै ओमफ्राय ओरै गौरांआव थांग्रोनोसै जोङो अ औ ओमफ्राय गौरांआव गौरांआव थांना औ गौरांआव थांनानै ओरै बै गौरांनि मोनसे लामा बारस'ग्रा गैया होमबा बे लामा बारस'ग्राजों ओरै थांनानै डायरेक्ट दुब्लि गाहैनोसै ओमफ्राय बियावनो बेयावनो मानसिफ्रा हमगासिनो दंखायो नालाय ओमफ्राय बेयावनो हमसै दे होमबा दा ओंखाम जानानै जोंनाव फैबानो जाबाय मिथिबाय औ ओंखाम जानानै फैदो ज' थांसै दे